जय झूलेलाल असां सिंधी खे त हूंअं दाल ऐं पकवान पकोड़ा वणंदा आहिनि पर मूंखे हिन खां सवाइ बि साउथ इंडियन जामु वणंदो आहे जंहिं में इडली डोसो ऐं मेदू वड़ो ईंदो आहे त इडली त असां घर में ठाहे सघंदा आहियूं छो त इडली डोसा त मार्केट में सांचो मिलंदो आहे असांखे ख़ाली उन में इडली जो जेको अटो हूंदो आहे हू विझी करे गेस चालू रखिणो आहे ऐं मथां ढकणु विझी करे पोइ स्टीम सां ठहंदी आहे ऐं उनसां गॾु सांभर मथे विझी करे चट नारियल जी चटिनी विझी करे अञा सवादु ईंदो आहे ऐं जेको असांजो डोसो आहे उनजो बि मार्केट में बेटर मिलंदो आहे त असांखे ख़ाली तवे ते बेटर विझी करे हीअं गोलु ठाहे करे असां उन खां मथे असां बटाटे भाॼी विझी सघंदा आहियूं या टमाटे कांदे जो जेको साॻु हूंदो आहे हू बि विझी करे ठाहे ठाहे करे खाई सघंदा आहियूं